नोंगौ जोंनि फरायसालियाव बिजाब बाख्रि दङमोन आं उन्दै समनिफ्रायनो माखासे बिजाबफोर फरायबोदों बिदिनो सुंद' सल'निफ्राय लानानै सल'मा खन्थाइ बिजाब गुबुन गुबुन लिरगिरिफोदनि लिरनाय बिजाबफोरखौ आं फरायबोदों आरो दासिमबो फरायो बेफोरखौ फरायनानैनो आं दायो गावबो खन्थाइ सुंद' सल' बायदिसिना लिरनायनि थाखाय आंबो हुदा खालामदों आर बेफोर बिजाबफोरखौ फरायनानै आं माखासे गियानखौ सोरजिनानै लानो हादों आसा खालामो बेबायदि बिजाब बाख्रिनिफ्राय आङो फरायनानै गोबां गियानखौ गावनो आरजिनानै लादों आरो इयुन समावबो बेबायदिनो आं आरजिलांबाय थानो थाखाय